हँ हेलो

हँ नमस्ते नमस्ते हँ क्या चीज कोन चीज लेना है हँ कए रेटमे कए रेटमे कितना कितना दाम मोटर है पाँचके दस केजीके जितना मोटर जितना दामके लीजियेगा उतना है ऐसे खराब नहि होगा बढ़िये बला बढ़िऑं सप्लाइ देतै नहि नहि खराब होइ बला नहि छै बढ़िऑं मोटर मिलतै बढ़िऑं समान मिलतै बढ़िऑं पैसा लागतै बढ़िऑं जेतै ओतऽ पैसा लागतै ओतऽ मोटर जेतै बढ़िऑं सऽ हँ सब अपना सब आबि कऽ देख लिअ मोटर छै पाँच हजारके छै पाँच हजारके छै एहिसे बेसी महगाके लेबै दस हजारके छै एहि सऽ बेसी सस्ताके लेबै सातो हजारके छै तीनयो हजारके छै जेहन दाम पैसा लगेबै एहेन मोटर मिलतै जेहन समान लेबै जेहन खरदबै तेहन चीज मिलतै जे छै निर्भर दै बला गप छै पाँच हजारके नहि नहि नहि घुरै कस्टमरके दैये खातिर ने समान छै बेचै खातिर छै की नहि बढ़िऑं छै घुरबै के काम नहि छै पाँच हजार लागतै ओ चीज बढ़िऑं होइ छै अहाँके सगरे सप्लाइ हेतै ऊपरो पानि देबै ऊपरमे जेतै मोटर गण गण करतै इहए सब छै ओहिसे बेसी कम दाम नहि हेतै खराब ओहिसे बेसी कम दामके नहि छै कम दामके लेबै तऽ ओहि सस्ते आबै टूटि फुटि जेतै तऽ आओर की करबै ओ लए कऽ हँ कम बेसी कए देबै इएह सब हेतै आओर तीन हजारके छै चारि हजारके छै सब बिजली विभागमे जे होइ छै सब छै जे लेनाइ अहाँके तार लेनाइ यऽ कतौ सप्लाइ हेतै मोटर कीनतै तऽ फेर तार होल्डर लागतै ने ओहिमे तार फेर जोड़बै ने हँ आबिके लए जाउ कीनके देखाउ लगबू देख सुनिके तब अपन मार्केट हेतै गपशप हेतै पहिले चीज देखबै तब ने पैसाके दाम दर करबै पैसा तऽ बादमे हेबे करतै गारण्टी दूइ सालके गारण्टी दूइ सालके तीन सालके होइ छै एको सालके गारंटी होइ छै आउ करू गपशप